बागसा जिल्लानि सिङाव जोङो मानि हारिमुवारि फोरबोफोर फालिनाय जायो बेफोरो जाहैबाय जोङो ओंखाम गोरलै जानाय ओंखाम गोरलै जानाया जोङो मानि जोङो दैलाङाव गायै फुयै मोननाय गिबि माइखौ माइ गोरलैखौ जोङो आफा बोराइ बाथौनो बावो बेजों लोगोसेनो जोङो गामिनि बा खुरमा जाथि जहायनो जोङो बाथौ बाथौआव जोङो आफा बोराइ बाथौनो माइरं गोरलैखौ बावनायजों लोगोसे जोङो मानि जहाय बोथिसे जायो आरो ओजों खायसेया बे जोंनि ओंखाम गोरलैखौ बावनायजों लोगोसे जोङो मानि आरज मेथाइ लाबोयो आरज खननो बेहाय जोङो बिमा माइनावखौ जोङो बोथोरनिफ्राय फुनानै गायनानै मोननाय बिमा माइनावखौ जोङो मानि माइनाव हिसाबै बाथौ मन्दबाव फज'नानै जोङो नम जोंनि इसुं ओंखाम संग्रा न'आव मानि माइनावखौ दिखांनानै दिखांनानै दोननाय जायो बेबादिनो जोङो ओंखाम गोरलैखौ जा बोथिसेयैनो जहोय जायो आरो बिबो जोंनि मोनसे जोंनि बर' हारिमुनि मोनसे खालसार खालसार बा हारिमु बेबायदिनो जोङो जोंनि जोंनि बै बैसागु फोरबो जेरैहाय बर' हारिया जोङो जोङो बयनिफ्रायबो साबसिन मोजां मोनो जोङो बैसागु बे बैसागुखौ जोङो बयबो गाजा गोमजायैनो फालियो दा बैसागु बोथोराव जोङो मानि जे मा होनो सैत्र दाननि जोबनाय जोबखालि लास दिनखालि जोङो मोसौ थुखैयो बेखौ जों मोसौ बिहु होनना बुंनाय जायो बेबायदिनो जोङो बैसागोनि से से थारिख खालि बा से खालारखालि जोङो बयबो बाथौ बर' हारिया जोंहा बाथौ सिबियो नालाय बेजों बे बर' बाथौ फुजा होयो बाथौ फुजायाव जोङो बयबो गामिनि बोराइ बेन्थ' बोराइ बोराइ बेन्थ' गथ' गथाइ जों बयबो बाथौ खुलुमनो थाङो लोगोसे गिबि गिबियावनो जोङो मानि गेदेरा उन्दैखौ बोर होयो आरो उन्दैफोरा गेदेरखौ गेदेरनिफ्राय बोर लायो बेबायदि जों मोनसे नेम फालिनाय जायो लोगोसे जोङो बैसागोयाव बोथोराव बयबो गाव गावनि दुखु दाहाखौ दोननानै जों बेनि नखर बेनि नखर जोङो खाम सिफुं सेरजा लानानै मोसायो आरो जोङो मागियो बेबादिनो जोङो बैसागो फोरबोआव गोबां गेदेर गेदेर फांसन जौस्रां बानायनानै जोङो बेहाय मोसानाय बादायलायनाय दिन्थिफुंनायबो जायो लोगोसेयावनो जोङो बाथौ फुजा बाथौ फुजाया जाहैबाय जोंहा मागो दाननि मागो दानाव जोङो बाथौ खेराइ फोरबो फालिनाय जायो बे मागो दाननि बाथौ खेराइ फोरबोआव जोङो माखासे खेराइ मोसानाय दिन्थिफुंनाय जायो लोगोसेयावनो बेहाय जोङो फिथा सौराइ देनानै जायो लोगोसेनो जोंनि गामिनि सेंग्राफोरा बाहाय बेलागुर लुनो लुयो आरो बेलागुरखौ जों बिसोरो ज' रंजा खुसियै बयबो फुंनि समाव फुस मासनि जोबथि हराव मानि फुंबिलियाव बिसोरो बेलागुरखौ सावो बेजों लोगोसेनो रंजा खुसियै बे फागुन दाननि जोबथि सानखालि जानाय जायो बेहाय बिसोरो बेदर फिसा जानानै लोंनानै रंजायो लोगो रंजाखांनायनि उनाव बिसोरो फुंबिलियाव बेलागुरखौ सावनानै सावो आरो रंजायो